जी लाइब्रेरी के टीचर बजै छी अहाँ जी अहाँके लाइब्रेरी मे हम अखन आयल छी बुक सभ ढूँढ़ऽ लेल पोल पोल्टिसियन के बुक ढूँढ़ै छी लेकिन अहाँ मतलब नहि भेटैए हमरा ओकरा बुक के बारे मे समझ के अइ कि ओकर महत्व की होइ छै ओकरा बारे मे बताउ कनि

ओ पोल्टिक्स एल एल बी हमरा एहन नहि हमरा इन्डियन पोलिटिसियन चाही बुक जी हमरा अंग्रेजी मीडियम के बुक चाही तऽ ठीक छै अखन हम ओ जाकऽ लऽ जायब ओकर बाद फेर तैयार कऽ के एक महिना मे ओकर बाद फेर अहाँके वापस आबि के दऽ देब हॅं हमरा पास अछि अपन बनवा के लायल छलौ हँ तऽ अहाँके लाइब्रेरी मे जे आदमी छलखिन हँ हुनका दऽ के आयल छियै अन्दर तऽ ढूँढ़ै छलहुँ तऽ ओ ने नहि भेटल किताब तऽ ओहे अहाँसे फोन लगाकर पुछलौ कि कतऽ रखने छी किताब अच्छा ठीक छै तऽ हम जाइ छी हम जाइ छी लऽ लै छी किताब ओकरा बाद फेर लऽ कऽ फेर लऽ लेब ठीक

ठीक छै बाद मे गप करै छी